आमच्या पोरसांत वेगळीं वेगळीं झाडां आमी लायल्यात तातूंत भितर आंबो पणस पेरुचें झाड तशेंच नीरपणसाचें झाड आनी आनी कांय झाडां लायल्यात आतां ह्या झाडां खातीर आमच्या बागेंत वेगळे वेगळे तरेचे पक्षी येतात ताची फळां खावपाक किंवा ताचेर जावपी फुलां फुलांचेर येवपी मूस किंवा इनसेक्ट्स हे खावपाक वेगळे वेगळे पक्षी येतात तशेंच गिमाच्या म्हयन्यांत आमी पक्षां खातीर एका माठांत उदक घालून दवरतात तर गर्मेन तें उदक तांकां बऱ्याक पडटा तशेंच केन्नाय धान्य उडोवप तांदूळ गंव अशे शिंपडावप ह्या पक्षां खातीर हें आमी करतात